हाँ नमस्ते नमस्ते जी हमें सब्ज़ी लेना है आप आपसे आप क्या क्या सब्ज़ी रखी हैं जैसे आज

हमें ताज़ा सब्ज़ी चाहिए ताजी सब्ज़ी फ्रेस सब्ज़ी चाहिए हमें

हाँ हाँ वह कैसे वह बैंगन कैसे दे रहीं है आप

तो यह और यह हाँ और पसेरी से कैसे देंगे

अगर हमें पसेरी से लेना हो तो आप कैसे देंगी जैसे कि एक पसेरी हम आपकी पालक ले लिए है तो वह कैसे देंगी आप हम आएँगे हम अभी आ रहे हैं लेकिन आप बताइए कैसे देंगी आप पसेरी में आलू कैसे पसेरी देंगी क्योंकि किलो नहीं लेना है पसेरी में कैसे देंगी आप पसेरी में तो आप कुछ छूट करना चाहिए

तो हमें

तो हमें ता हाँ हाँ

हमें हमें फ्रेस चाहिए सब्ज़ी हमें एकदम फ्रेस ही चाहिए और हमें इकट्ठे

नहीं हमें लौकी पसेरी चाहिए एक पसेरी चाहिए लौकी ताज़ा चाहिए और बताइए कि कै कैसे देंगे कितना छूट करेंगी तब न हम आएँगे अब छूट बताएँगी तब न अब ऐसे कैसे चले आएँ हम आपके यहाँ